औ औ नोंगौ आमफ्राय नोंखौ सिनायासैमोन हो अ'अ' मामोनबा औ जायगायाथ' दङवानो आमफ्राय जोङो उम मानासावबो थांनो हायो आमफ्राय भुटानबो खाथि जाबायना भुटानावबो गोसोबा बेरायहैनो हायो आरो आमफ्राय औऔऔ फैनो हागोन दे जों नोंसोर आं जायगाखौ एसेसो नायनानै जेन'बा ओजोंहाय माबायावबो ओ फोथार दैलां होन्नाय दं बेवबो थांनो हायो दारागाव थांनो हायो दै बिमा थांनो हायो औ औ फैनो हागोन दे माला फैगोन

औ फैनो हागोन दे जायखिया नोंसोर बबे मोनसेयाव थाङो भुटानावबो थांनो हागोन गोसोबा गोबां औ औ

हायो दे फैनो हागोन आमफ्राय जेनबा एसेसो मानसिफ्राथ' गोबां थाङोना बयबो आमफ्राय बिदिनो थाब मोनहैबा मोजां आरो जायगाफोरखौ बासिनानै लानो हायो माने एसे थाब मोनफैनाय खालामबानो जाबाय औ औ दै जिंफ्राव मोन्नो नागेरा मोन्नाया मानसिफ्रा गोबां थाङोना बयबो आमफ्राय दैजिं दै जिंफ्राव मोनबाथाय माने मोजां जायो आरो संनोबो मानोबो

औ फैबानो जागोन दे ओं दे